हमर जिलामे पूजा स्थल श्यामा माइ मन्दिरके अछि परम्पराके पाबनि मन्दिर छै अछि बड़ पुरान छै एतय हमर जिलामे उगना महादेवके भी मन्दिर अछि जे कि महादेव साक्षात एतय आयल छै आओर हुनका बड़ धूमधामसँ पूजापाठ होइ छै ओतय एहिसँ परम्पराके वाहनि जिला समुदायके ही पहचान छथिन आओर हमर सांस्कृतिक पर परम्परामे छठि पूजा दुर्गा पूजा जन जन्माष्टमी भी होइ छै जे बड़ यहाँके पब्लिकसभ बड़ धूमधामसँ मनाबै छथिन हम खुद भी दुर्गा पूजामे नओ दिनके व्रत करै छियै हुनका बाद हुनका पूजापाठ कन्या पूजन करै छियै मन्दिर जाइ छियै से हमलोगके परम्परामे छै हमर माँसभ छठि करै छथिन छठिमे तीन दिनके महाव्रत होइत छै कोइ जल नहि पियैत छथिन भुखले रहैत छथिन से ईसभ व्रत महापर्व जो हमलोगके नया परम्पराके जागृत करैत छथिन आओर हमलोग हिनका देखि कऽ खुश होइ छियै परिवारमे सभलोग सभ अच्छी तरहसँ नए कपड़े पहनके नीक नीक पकवान बना कऽ हुनका पूजा करैत छियै छठि माइके घाटपर जाइत छियै आओर पूजाके सामग्री लऽ कऽ सभ मिल कऽ एक साथ इकठ्ठा होइत छियै से बिहारके सभसँ पवित्र पर्व छै से हमलोग सभ करैत छियै